हमरा आरके इलाकामे तऽ अखन बेरोजगारी चरम सीमा पर छै किएकि हमरा अरसन नहि कोनो फैक्ट्री छै नहि कोनो एहन कारखाना छै जाहिसँ युवा पीढ़ी अपन रोजगार करत सरकार सबसँ इएहै निवेदन रहैत अछि जे गाँव घरमे भी कोनो कोनो छोट मोट फैक्ट्री कारखाना खोलि देबाक चाही जइसँ युवा पीढ़ी जे छै पढ़ि लिख कऽ एना ओना भटकै छै ओकरो आरके किछु रोजगार मिलतै हुनका समयमे पचहत्तरि परसेन्ट युवा बेरोजगारे घुमै छै किएकि सरकारी नौकरी एगो सीमित मात्र रहि गेल छै आओर भारत जे अखन अछि ओ दुनियामे पहिल स्थान पर जनसङ्ख्याके दृष्टिसँ ताहि दुआरे युवा सभ एते पढ़ि लिखके बेरोजगार कऽ तर बेरोजगार भऽ रहल छै